उत्तर प्रदेश में असां माण्हुनि जे स्वास्थ्य जे लाइ सरकार इलाही कम करे रही आहे और उन्हनि खे सुविधा ॾियण जे लाइ सरकार इलाही अस्पताल बि खोलिया आहिनि जेके कई बार फ़्री में बि जिते कैम्प लॻंदा आहिनि यां इलाही पैसे में जिते इलाजु थींदो आहे असांखे अगरि कोई परेशानी ईंदी आहे त हुते सुठा डॉक्टर बि रहंदा आहिनि जेके असांखे असांजो इलाजु इलाही घटि पैसे में कॾहिं कॾहिं फ़्री में बि कंहिं कंहिं अस्पताल में सुविधा आहे कि फ़्री में बि थींदो आहे हुननि जी मेन हुननि जी विशेषताऊं हुननि जी ख़ासियत हे आहे कि हो के कोई बि बीमारी कंहिं बि मरीज लाइ हुननि खे हो इलाज करण जे लाइ तयार रहंदा आहिनि ऐं बुज़ुर्ग जेके असांजा माइट यां जेके असांजा भावर भेनर आहिनि बुज़ुर्ग उन्हनि जे लाइ आयुष्मान योजना ऐं इन तरह जी कई तरह जी योजनाऊं सरकार ॾींदी आहे ऐं हिन हिन जॻहि ते चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलोजी डॉक्टर राम मनोरा नेशनल लॉ ऑफ़ यूनिवर्सिटी हे सभु हिन मार्ग में असांजी मदद करे रहिया आहिनि और रस्तो ॾेखारींदा आहिनि कि असां कीअं हिन सुविधाउनि खे वठी सघंदा आहियूं